आथिखालाव दाथ' जोंनि सरखारा इउ पि पि एल सरखारानो दा बिथांमोनहानो गासैबो खामानिखौ मावनो हायोमोन नाथाय जोंबायदि मानसिया मोनहासौवा आरो सौनायालाय दा जोङो ओनसोलाव बे दलं लामा बायदिसिनाखौ जोङो मोजां हासथायनो लुगैयो दा जोंखौनो इसेबो नायफिनाखै आरो नायफिननायालाय दा खाथि खालानि गोरों गोराफ्राबो जाहाथे एसे बुंनानै होयो बिथांमोनखौ एम एल ए बे इउ जि ब्रह्ममोनजोंथ' आं रायज्लाय फेरनो मोनाखै आरो जोंनि बे माबाजों प्रमद बर'मोनजोंबो रायज्लायफेरनो मोनाखै जोंनिबादिया फारबो मोनहैयाथ' ओंखायनो दा जोङो जोंनि ओनसोलनि बे दलङा जोंनि आंनि सिगाङाव दलङा थानाय जाहैबाय बेखौ बिथांमोनहा जाहाथे मावलाङो आरो जोंनि मनथु बर'आथ' बुंदोंमोन एलेकशननि आवगाय जोंनि बे फुंबिलि दालांखौ मावगोन होननानै बिथाङाबोदो दा माथो खबरानो गैथ'आ बे ओनसोलनि खामानिफोरबो बिथांमोनहा नायनांगोन आरो नायाब्ला जोबोद उसुबिदा जागोन जोंनिया आरो बेराफारसे जोंहा हादाननि खोथाबो बुङो बे जोंनि माबा थानायानो हादान रखम मानि माबा जायाखैनालाय सरखारि जेबो मोननाय जायाखै माबा फाथा फथ्र'बो मोननाय जायाखै दा बे बिथांमोननि सरखारफ्रा एसे नायफिनब्ला मोजां जायो आरो नायनायालाय आरो एसे एनै बुंहरब्लाबो मोजां जायो दा बिथांमोनहा दा खबरानो लाथ' जायाखै गावसिनि एलेकशननि बायदिसिना खामानिखौसो गोसो होगासिनो दं रायजो राजाफ्रा बेखौनो हास्थायबाय थायो आरो बिथांमोनखौ एसे बुंफाजानो दा जोंनि ओनसोलाव जोंनि आग्राम फरेस्टआवनो जा बे जोंनि आग्राम फरेस्टआ दा उदां जायाखैथ' हा हुआ बे हा हुनि थाखाय बिथांमोनखौ सोरखारिखौ एसे बुंहरजानो लुगैयो आरो दा इउ जि ब्रह्म प्रमद बर'मोनखौ दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौदि इसे खावलाय हरो खावलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा इसे खोनाब्ला मोजां जायो आरो खाथियावनो जोंना एम सि एल ए दं मनथु बर'आबो बुंदोंमोन जों रायज्लायगोन बिथांमोनहाबो दा खबर गैथ'या जों दा नुनाय हिसाबैथ' जों बेरायबायानो दं जोंनि हा हुनि सोमोनदै दाखालिबोथ' जोङो खबर लाबाय फरेस्टआव बिथांमोनहाबो गोनो गोथो दाबोनो बिथांमोनहा बुंहरब्लासो जायोना खामानिफ्रालाय बिथांमोनहा जेबोखौनो बुंहरा दा बेनिखायनो जोङो दा गोदान सरखारखौ बुंहरब्ला एसे मोजां जायो आरो बुंहरनो जोंनि मथै दा बेखिनियानो नों दोनथ'नोसै नामाब्रा